जय झूलेलाल टेस्टी रैस्टोरेंट मां तव्हांखे ॿ कलाक पहिरियां ॿ पनीर पालक ॿ ड्राए मन्चूरीयन चारि तंदूरी नान ऐं ॿ जीरा राइस ऑडर कया हुआ ऐं तव्हां हुनजी जॻहि ते मूंखे ॿ दाल फ्राए ॿ जीरा राइस ॿ रोटी प्लेन रोटी उहो बि मोकिली अथव तव्हांखे ईअं न करण खपे तां मूंखे ग़लति ऑडर मोकिलियो अथव ईअं कंदव त असांजी महिमाननि जे अॻियां छा इज़त रहंदी तव्हां प्लीस जल्दी मूंखे पंहिंजो ऑडर मोकिलियो या त ये ऑडर कैंसिल कयो तव्हां मूंखे ग़लति ऑडर मोकिलियो अथव असां तव्हांजा रैगुलरन कस्टमर आहियूं तव्हांखे ईअं न करणु खपे प्लीस जल्दी मुंहिंजो ऑडर मूंखे मोकिलियो या त कैंसिल कयो